अभी करोना के बाद में लोग जो नौकरी वोकरी छूट गई और जो लोगों का कमाना बंद हो गया उसके बाद से देखा गया है कि मानसिक स्वास्थ्य का बहुत बड़ा समस्या खड़ा हुआ है लेकिन लोग बाग इसको बताने में ज़रूरी नहीं मानते हैं और इसके बारे में लोगों को इतना पता नहीं है अगर एक व्यक्ति मानसिक स्वास्थ्य के जल्द से जल्द उसका अगर चिकित्सा नहीं किया गया तो फिर वह कभी भी डिप्रेशन में आ कर कभी कभी सुसाइड कर लेता है और कुछ कर लेता है तो फिर इसके लिए हमारा यहाँ प्रति ज़िले में मानसिक चिकित्सालय खुला है जहाँ पर जा के लोग आपना इलाज करा सकते हैं लेकिन लोग ज़्यादातर वहाँ पर जाते नहीं ओ कभी कभी आपना दोस्त लोग को और आस पड़ोस में भी बताते नहीं तो आपके नज़र में अगर कोई ऐसे व्यक्ति आए तो मिले तो उनको ज़रूर वहाँ पर लेकर जाकर उनका इलाज करा कर उनको ठीक करना पड़ेगा क्योंकि वह ऐसी एक बीमारी है जो कि दिखता नहीं लेकिन बहुत ज़्यादा खतरा देता है तो यह सबको जड़ से मिटाना जरूरी है और छुपाना नहीं चाहिए जो भी दिक्कतें हैं जो भी बाधाएँ हैं वह आपने दोस्त या कोई भी रिश्तेदार किसको आप बता सकते हैं अगर नहीं बताएँगे तो आपका इलाज और आपका सहायता कोई दूसरा कैसे कर सकता है तो पहली बात है यह तो सबको बताना पड़ेगा और दूसरी जहाँ पर भी इलाज़ होता है और जो जहाँ पर भी आपको ज़रूरी है तो जाकर आपना इलाज़ करवाना पड़ेगा